جی ہاں میں انڈین آئیڈل جیسے میوزک رئلٹی سو دیکھتا ہوں کیونکہ ان میں نئے ٹیلنٹ کو بھرتے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے میرے پسندیدہ شریک ارجیت سنگھ تھے جنہوں نے اپنی سادہ طبیعت اور شاندار گائیکی سے دل جیت لیا تھا ان کی آواز میں ایک درد ہے اور جذبہ ہوتا ہے جو دل کو چھو جاتا ہے ان کی سنگیت میں مہارت اور جذباتی اظہار نے مجھے بہت متاثر کیا جب وہ کسی گائے گانے میں شامل ہوتے ہے تو میری گائیکی بھی بہتر محسوس ہوتی ہے ان کی تکنیک کنٹرول اور ادائیگی سیکھنے کے لائق ہے وہ میرے لیے تحریک کا باعث بنتے ہیں ان کی موجودگی سے گانا صرف سننے کا تجربہ نہیں بلکہ محسوس کرنے کا بن جاتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری گائیکی کا بہتر بنانے میں اہم کردار کر ادا کرتے ہیں ان سے سیکھ کر میں اپنی آواز اور جذبات پر زیادہ محنت کرتا ہوں